जोंनि गामियाव दावबायनायजों गोबां राहा आरो मददफोर मोनो मानो होननानै बुङोब्ला गोजान गोजान जायगाफोराव दावबाय हैयोब्ला सोलोंनो हायोजे बिसोरनि नुथायफोरखौ नुनानै आरो बिसोरनि दावगानायफोरखौ नुनानै जोंबो सोलोंफैनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरनि गासैबो मावनाय दांनाय आरो बिसोरनि गासैबो फरिबेसखौ नायनानै जोंबो गावबागावनि रायजोआव फैनानै खोन्थानानै बुंनो हायोदि बिसोरनिबायदि जोंबो दावगा नांसिगौ आरो बिसोरनि बायदि जोंबो सोलोंनांसिगौ होननानैहाय जोंनियावहाय बिसोरो जेब्ला बेरायनो फैयो अब्ला आंबो बिसोरनियाव सोंनानै बिसोरनि जायगाफोरनि आरो बिसोरनि जौगानाय हारिफोरनि बागै जेब्ला आं सोङो अब्ला बिसोरबो मोजां आंखौ थुलुंगा होलाङो आरो बिसोरबो आंखौहायो जौगानायनि लामायाव थुलुंगा होलाङो मानो होननानै बुङोब्ला गोजान जायगाफोरनि दावबायनाय फैग्राफोरजों जेब्ला रायज्लायो अब्ला नोङो थुलुंगानायखौ मोनो आरो जेब्ला जोंबो गोजान जायगाफोरा दावगायना दावबायहैनो हायो आरो गोजान जायगाफोराव थांनानै नायहैनो हायो अब्ला जोंबो गोबां सोलोंनानै फैनो हायो आरो बिसोरनिबायदि जोंबो गामिफोराव एबा रायजोआव न'आव फैनानै जोंबो बिसोरनि दावगानाय बायदि जोंबो खामानि मावनानै दावगालांनो हायो